स्कूल हमारा पसंदीदा विषय मैथ साइंस और कठिन विषय हमारे हिंदी और एस एस टी होता है होता था मैथ इतना पसंदीदा विषय इसीलिए था क्योंकि मैथ में प्लस माइनस मंटीप्लाई डिवाइड में ही सारा काम हो जाता था पूरा मैथ इसी में हो जाता था और बहुत इजी भी होता था मैथ बहुत लोग को मैथ बहुत हार्ड लगता कठिन लगता है लेकिन मुझे बहुत आसान लगता था मैथ और मुझे साइंस आसान लगता था क्योंकि साइंस में हमारे शरीर के बारे में पढ़ाया जाता था एस एस टी इतना कठिन लगता था और हिंदी एस एस टी इतना कठिन क्यों लगता था क्योंकि एस एस टी में हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता उसे याद करना बहुत हार्ड होता है डिफिकल्ट होता है और हिंदी हिंदी में अ की मात्रा इ की मात्रा स्वर में बहुत कठिनाई होना पड़ता है हिंदी में एक वर्ड जो बोले उसमें शुद्ध कैसा बोला जाए यही नहीं पता होता है वैसे हिंदी भी बहुत आसान है वैसे हमारे यहाँ हिंदी ही बोला जाता है तो हिंदी में हम लोग शुद्ध बोले या अशुद्ध बोल गाँव में सब चलता है लेकिन हम लोग जो पढ़ाई करते हैं हिंदी वो बहुत हार्ड होता है बोलना हिंदी आसान है लेकिन जो पढ़ाई करते हैं उसमें लिखना बहुत हार्ड है हिंदी का अ की मात्रा इ की मात्रा ये बड़ी इ ओ स्वर लगाना बहुत हार्ड होता है इसीलिए हिंदी में मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे हमारा सुखद दिन स्कूल ये था कि हम लोग लंच का टाइम पे दूसरे का लंच खाते थे शेयर करते थे हम लोग और बहुत मजे से सारे बच्चे लोग एक क्लास के सारे बच्चे लोग का लंच एक ही ब्रेंच पे जो रहता था और सारे में से हम लोग खाना खाते थे एक ही साथ मतलब शेयर करके खाना खाते थे पूरा लंच इसी में शेयर करते करते खाना भी ज़्यादा था और जो पार्टी टाइम होता था उसमें हम लोग खेलने जाते थे उसमें हम लोग सारे उसको क्लास के सारे बच्चे एक साथ खेलते थे और बहुत मजे करते थे और छुट्टी में छुट्टी में भी अगर गार्जियन आए तो तो चले जाएंगे घर जाकर नहीं तो फिर छुट्टी में भी हम लोग जो बच्चे रहते थे फ्रेंड उन्हीं के साथ खेलते थे और फिर जब गार्जियन आता था तो चले आते थे और जिस दिन फ्रेंड नहीं होते थे उस दिन हम लोग झूला झूलते थे उस दिन पूरा झूला झूलते थे एक एक करके पूरा झूलते थे और फिर जब गार्जियन आते थे तो चले जाते थे